ریسک رقص کے متعلق اپنے جذبات کو ہارنے نہیں دینا چاہیے انسان کو پھر سے مسکرانے کی طاقت دیتا ہے رقص کے ذریعے سے انسان کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے رقص انسان کو آگے بڑھنے میں بہت کام آتا ہے رقص کو دیکھ کر کے یا سن کر کے اس کے اندر ایک الگ سی چمک پیدا ہو جاتی ہے جس سے انسان کے جذبات بھڑک جاتے ہیں رقص کے متعلق اپنے جذبات کو ہارنے نہیں دینا چاہیے